میرا ٹرانسفر پٹنہ میں ہو چکا ہے میں پہل دربنگھہ میں رہتا تھا تو مجھے اپنی گیس کی جو ایڈریس ہے وہ مجھے اپڈیٹ کرانی ہے اسی وجہ سے میرا کنزیومر نمبر فائیو ایٹ سکس ٹو تھری سیون ون فور ٹو نائن ہے اور اس کو مجھے چینج کرا کے پٹنہ میں کرانی ہے تو میں ڈلیوری بوائے کو اپنا ایڈریس بھیج دوں گا وہ مجھے اپڈیٹ کر کے میرے گھر تک ہوم ڈلیوری کر سکیں یا مجھے گیس پائپ لائن کے ذریعے مجھے نئی کنیکشن دیں اور اس سے مجھے بہت ہی ساری تکلیف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں کھانا بنانا کچھ بنا نہیں پا رہا ہوں تو آپ میرا کنزیومر آئی ڈی لے سکتے ہیں جس سے میری گیس کی جو ایڈریس ہے وہ ڈیلیوری یا گیس ایپ سے وہ مجھے کر دیں